हमर गाँवमे इनारके बहुत समयसँ उपयोग करै छै यहाँके लोक इनारके पानिसँ ही नहाय धोआयके उपयोग करै छै पानि खेतमे भी उपयोग करै छै आओर सभ जानवरके भी लेल पानिके उपयोग करै छै कपड़ा उपड़ा धोयेके लिअ भी इनारके पानिके उपयोग करै छियै जानवर सभके खाये पिये लागि भी इनारके पानि अहाँ सभ उपयोग करै छियै पुरा जमा पुरान जमानासँ ही इनारके पानि उपयोग करै छियै इनारके पानि हम लोग बाल्टीसँ निकालै छियै इनारके पानि स्वच्छ होइ छै उससँ हमरा सभके कोइ बिमारी न होइ छै ओहिसँ हम सभ भी तन्दरुस्त रहै छियै इनारके पानि बहुत ठण्डा आओर स्वस्थ होइ छै इनार का पानि हम सभी लोग बाल्टीसँ निकालै छियै